आव आं एसे एसे ध्यान आरो प्राणायामबो खालामो मानोना ध्यान खालामोबा गोसोआ स्थिर थायो आरो देहाफ्राबो एसे मोजाङै हां लानाय फ्राउ जेबो खस्थ' मोना गोसोनि सान्नायफोरखौ मोजाङै माबानो थाखाय सुबिधा जायो प्राणायाम खालामोबा सिं सानाय देहानि माखासे हिजम खालामनाय बेफोरबो मोजां हाबा खालामो हजम जानायाव सहाय जायो खारन योगा खालामनाया देहायाव मोनसे गोनां बिखायाव बे गोलैफायो मानोना योगा खालामनायजों लोगोसे ध्यान खालामनाय थाफायोब्ला गोसोआ स्थिर आरो गाम्भिर जानानै गावनि हाबाखौ थिखै मावलांनो थाखाय सहाय खालामो